ہلیو

جی سر راہل ٹریولس کے یہاں سے بول رہا ہوں

جی جی سر فیمس ٹیمپل جو ہے ہماری دلی میں وہ تو لوٹس ٹیمپل اکشردھام ٹیمپل ہو گیا گوری شنکر ٹیمپل ہو گیا اور ایک دو اور ہیں وہ تو میں آپ کو گھما دوں گا

جی جی جی سر سیون سیٹر تو چاہئیے ہو گی کیونکہ آپ کی پوری فیملی ہے میں سیون سیٹر آپ کے لئے گاڑی کرا دوں گا یہ بتائیے آپ اور آپ کو پورے دن کے لئے چاہئے نا مطلب پورے دن آپ اوکے جی جی اوکے سر تو میں آپ کے لیے ایسا کرتا ہوں سیون سیٹر گاڑی کروا دیتا ہوں آپ کے لئے اور اوکے سر آپ اے سی والی مطلب پوری فیسیلیٹی اچھی والی لینا چاہیں گے نہ سر اوکے سر آپ کی ڈیٹ کون سی رہے گی بوکنگ جی سر اوکے سر ٹائمنگ آپ کی جی جی سر جی اوکے سر بالکل ٹائم پر آ جائے گا ڈرائیور آپ اس کی ٹینشن چھوڑ دیجیئے ہماری فیصلیٹی بھی بلکل اوکے رہے گی جی سر وہ اوکے اوکے سر وہ ٹائم پر بالکل آپ کے پاس پہنچ جایے گا اور میں آپ کو کیب ڈرائیور جو ہمارا ہیں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں اور آپ بتاؤ پیمینٹ کی جی سر پیمینٹ آپ کی پورے دن کی کم سے کم سکس تھاؤزینڈ رہے گی سر بالکل نارمل ریٹ بتایا میں نے آپ کو سر زیادہ ہو جائیں گے فائیو تھاؤزینڈ تو تو آپ کو بس یہیں جانا ہے نہ دو دو چار ٹیمپل ہیں پورے دن کے لیے اوکے سر ہو جائے گا سر آپ کے پاس ٹائم پر پہنچ جائے گا اور میں آپ کو واٹس ایپ کرندوں گا کیب ڈرائیور کی ساری ڈیٹیلس ٹھیک ہے سر اوکے سر